संनायाथ' बिराद बुरजा सङोलै दालि दुलि ओमफ्राय अमा बेदर ना नारिज नुरजि ओमफ्राय साम' ओंख्रि गासिबो आरोखि संख्रि बानलु होनांगौ ओमफ्राय नारजि खारै बेफोर गासिबो ओमफ्राय बरा जुलाफि थुलाफि फुजा देवोलाव गासिबो संनो मोजां मोनो ओमफ्राय सिंग्रा थिंग्रा बेफोर एन्जर बेदर एमबु बेदर अमा ना ओमफ्राय जुलाफि गासिबो मोजां संनो आरोखि ओमफ्राय दा दङ बिसोरबो बबेबा बबेबा गोथाव गोथाव संनो रोंनाय थास' दालि ओमफ्राय मोफौ बेदर ना बेदर बेफोरखौ संनो मोजां मोनो ओमफ्राय अमायाव अमा आलु अमा एवनाय ओमफ्राय ना एवनाय ओमफ्राय साम' सबाइ दाउ अनला ओमफ्राय गोथावजोब गासिबो संनायाव ओमफ्राय बरा संनाय सिंग्रा संनाय ओमफ्राय थास' जहल गासिबो गोथावजोब आरोखि बेफोरो सङोब्ला